पेट्रोल की कीमत बढ़ने से हर आम आदमी के पास बहुत सारी मुश्किलें होती है पेट्रोल कीमत बढ़ने से कीमतों से बाइक चलने में बड़ी असमर्थता होती है किसी के पास पैसा नहीं होता तो इतना महँगा पेट्रोल कैसे अपने गाड़ी में डालेगा तो पेट्रोल की कीमत के बढ़ने से की वजह से कितने बाइक किसी प्रकार सोचते हैं एक बार यहाँ जाना है तो कितना का तेल भरवाएँ कि हम यहाँ तक चले जाएँ पेट्रोल कीमत बढ़ने से बहुत ही परेशानी उठानी पड़ रही है जहाँ पहले साठ रुपया पैंसठ रुपया लीटर तेल भरता था आज नब सत्तानवे रुपया लीटर अठानवे रुपया लीटर के हिसाब से पेट्रोल हो गया है तो एक बार आम इन्सान सोचता है कि यह पेट्रोल बढ़ गया है तो कैसे हम यहाँ से वहाँ तक जाएँ इसके बाद पेट्रोल की कीमत से बहुत ही तकलीफ़ हुआ है कि पेट्रोल महँगाई की वजह से सबको दिक्कत है यह नहीं कि हमको दिक्कत है सभी लोगों को दिक्कत होता है लेकिन एमरजेंसी के लिए गाड़ी रखे हैं कहीं भी जाना होता है तो तेल भराना ही पड़ता है और दूसरी बात यह है कि इस ईंधन के वजह से अप अपने सड़क पर जितनी भी गाड़ियाँ चल रही हैं इतना ध्वनि इतना प्रदूषण फैल गया है धूल मिट्टी हमेशा जो है कि ची उड़ता रहता है और जो प्रदूषण है प्रदूषण भी फैल रहा है जिससे अनेकों किसम किस्म की बीमारियाँ भी फैलती चली जा रही हैं ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ी चल रही हैं कोई गाड़ी धुआँ दे रहा है कोई क्या कर रहा है इसीलिए इसकी वजह से प्रदूषण की बढ़ते हुए देखते हुए देख रहे हैं कितनी प्रकार की बीमारियाँ होती थीं और आदमी उसी प्रदूषण की वजह से हमेशा बीमार पड़ा रहता है हमेशा कुछ न कुछ बीमारियों का शिकार हो जाता है इसलिए पर्यावरण को पर्यावरण में बड़ी दिक्कत होती है पर्यावरण शुद्ध नहीं है जितना ही जितना से ज़्यादा ज़्यादा गाड़ी निकलेगी जितना जितना ज़्यादा गाड़ी रोड पर चलेगी उतना से उतना जो है रेडिएसन बढ़ेगा उतना उतना ज्यादा परेशानी बढ़ेगी रेडिएसन के वजह से ही चिड़िया से ले कर आदमी से ले कर कितने से कितने लोग बीमारी का शिकार हो रहे हैं और और मर भी रहे हैं इसलिए जितनी से जितनी गाड़ियाँ चलेंगी आनेवाले भविष्य में और रेडिएसन बढ़ेगा प्रदूषण बढ़ेगा और पेड़ पौधे के भी ऊ ऊपर असर पड़ता है क्योंकि वो शुद्ध नहीं रह जाते पेड़ पौधे को भी सुधना शुद्धता खत्म होती चली जा रही है और रेडिएसन वजह पशु पक्षी इन्सान सब जो हैं कि बीमारियों की गिरफ्त में आ चुके हैं छोटी से छोटी बीमारी बड़ी से बड़ी बीमारी उनको घेर कर रखी है इसलिए पर्यावरण शुद्ध नहीं रह गया है पर्यावरण एकदम खराब हो गया है पेड़ पौधे लगान कम लग रहे हैं और प्रदूषण ज्यादा हो रहे हैं इनकी भी कटाई हो रही है इसलिए पर्यावरण को बचाने के लिए पेड़ पौधों की आवश्यकता होती है तो गाड़ी से चलने के लिए पेट्रोल की कीमत अगर इतना ज़्यादा है कि सब परेशान हैं इसमें सब एकदम तरीके से परेशान हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं है